ॿारहं अप्रैल उणिवीह सौ उणिवंजाह सोरहं मे उणिवीह सौ अठासी ॿावीह अगश्ट ॿ हज़ार ॿारहं उणिवीह नवम्बर ॿ हज़ार पंद्राहं टीह जनवरी ॿ हज़ार वीह